असांखे पंहिंजे नंढपिण जे सपननि ऐं पंहिंजे यादियुनि जे बारे में ॿुधाईंदव हा मां ॿुधाईंदमि मुंहिंजी वॾी मुंहिंजी नंढपिण जी ऐं मुंहिंजी फैमिली ॾाढी फैमिली वॾी हुई मुंहिंजा चारि चाचा ॾाॾी ॾाॾो चाचियूं फुफियूं ॾाढियूं सुठियूं हुइयूं मुंहिंजो चाचो मूंखे ॾाढो प्यारु कंदो आहे जा जेको चवांसि पहिरों वठी ईंदो हीअ खा हीअ खा मुंहिंजो ॾाॾो मूं ते ॾाढो सिक कंदो आहे सॼो ॾींहुं रीटा रीटा कंदो आहे की भई छा चइबो आहे मुंहिजी सिकिलधी पोटी आहे मुंहिंजी सिकिलधी पोटी आहे मां बि ॾाढी पंहिजे ॾाॾे जी सेवा कंदी आहियां ॾाॾीअ जी सेवा कंदी आहियां ॾाॾीअ जूं तरह तरह कई जूं चोटियूं कयासीं मालिश कयासीं जेको चए ॾाॾी मां जूस ठाहे ॾियांसीं ऐं छा चइबो आहे ॾाॾी बि मूंते ॾाढो साहु सदिके वेंदी आहे सॼो ॾींहुं मूंखे प्यारु करे हीअ खा हीअ खा हीअ हीअ ठाहे ॾेयां हीअ ठाहे ॾेयां मुंहिजो चाची मुंहिजी चाची बि ॾाढी सुठी आहे मूंखे ॾाढो लेखंदी आहे ॿाहिरि वञे सामानु वठी अचे जेको खपई मेकअप वठी अचांए हीअ वठी अचांंए स्कूल वञा चोटियूं करे ॿ केॾीमहिल टिफिन में नया नया तरीक़े जा नास्ता ठाहे ॾे ऐं छा चइबो आहे मुंहिंजो स्कूल वञा त साहेड़ियूं मिलनि ॾाढियूं साहेड़ियूं सुठियूं आहिनि मुंहिंजो स्कूल में ॾाढो ग्रुप सुठो आहे मुंहिंजा मास्तर मूंखे ॾाढो लेखंदा आहिनि की ॾाढी पढ़ाईअ में होशियारु हुईंएं मुंहिंजी मां ने मूंखे बचपन में साईकल वठी ॾिनई साईकल त वेंदी हुयमि मां स्कूल पढ़ाईअ में मां ॾाढी होशियारु हूंदी हुयमि ऐं रोज़ सुबुह थिए मां हली वञा राति शाम जो टूशन ते वञा सॼो ॾींहुं ईअंई निकिरि वञे राति थी वञे मुंहिंजे नानाणनि मुंहिंजा नानाणा बि ॾाढा सुठा आहिनि मुंहिंजा नानाणा मूंखे जाम लेखंदा आहिनि मां हर्ग गर्मिन जी वैकेशन में वेंदी हुयमि ट्रेन में मुंहिंजा ना नानाणा नागपुर सिटीअ में रहंदा हुया हुते ड्रो हर स गर्मी ॾाढी थींदी आहे असां ट्रेन में वेंदा हुआसीं ट्रेन में ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो मुंहिंजा टे मामा टे मासियूं उहे बि हुते मासियूं अचनि गॾु उहे ईअं सभु गॾु रहंदा हुआसीं मेलो मचाए रहंदा हुआसीं नानीअ जे घर में नानी ॾाढो असांखे प्यारु ॾींदी हुई सॼो ॾींहुं पंहिंजी धीअरनि खे वेही ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदी हुई असांजे नानाणा नारंगियूं हीअ हूअ ॾाढा जूस वूस कढी करे पीआरण की आई आश न्याणी आई आहे न्याणी आई आहे ईअं करे ॾाढो प्यारु कनि मां पंहिंजे नानाणनि में बि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं साहेड़ियूं ठाहियूं घुमायइण फिरायइण असांजा मामा मेलानि में वठी वञनि पार्टीनि में वठी वञनि होटलूनि में खाराइन जेको चयऊं मामा असांजा कोई कमी न छॾनि भांजी भांजी करे ॾाढो प्यारु कनि असांजा मामा जा बि धंधा किराने जा हुयनि वीचारा ॾाढा महिनती आहिनि त बि हि हिकिड़े मामे खे चौंपलीनि जी दुकानु हिकिड़े खे किराने जी दुकानु ईअं करे असांखे चारि मामा आहिनि चारई वीचारा ॾाढा महिनतूं स्वभाव जा शांत असांजे मम्मीअ खे ॾाढो भेण भेण भेण करे ॾाढो सिक कंदा अथसि असांजा मामा बि पाण ईंदा आहिनि असांजे मम्मीअ ॾे घुमणु वैकेशन में राखी ईंदी राखियूं ॿधाइण अचनि मामियूं अचनि मामा जा ॿार अचनि मामा जे ॿारनि सां बि ॾाढी असांजी सुठी सिक आहे उहे बि असांखे ॾाढो लेखंदा आहिनि बाक़ी जीअं भेनरीनि जे ॿारनि खे लेखबो आहे तीअं असांखे बि ॾाढो लेखंदा आहिनि ऐं असांजा मामा ॾाढा सतसंगी माण्हू आहिनि सतसंग में भॻवान में ॾाढो विश्वासु अथनि पंहिंजे गुरूनि ते ॾाढो हर साल में पंहिंजे गुरूअ जा दर्शन करणु वञनि असांजा मामा असां लाइ बि ॾाढो कुझु कंदा आहिनि की गुरूनि खां गुरूनि खे जेको थी सघे करियो सेवा कयो शर्त भंडारा करायो परशाद करायो ऐं असांजी नानी नानो ॾाढो स्वभाव जो सुठो हुयो असांजे नाने खे बीड़ी पीअण जी आदत हूंदी हुयसि मां बीड़ियूं लिकाइ छॾियांसि बीड़ी न ॾियांसि पोइ नाना नाराज़ थींदा हुया की तूं अचे थी ऐं मूंखे हैरान थी करे मूंखे बींड़ी नथी छिकण ॾे मां लिकाइ छॾिंदीमासि हुनजी बीड़ी चवंदीमासि नाना हीअ सुठी न ॻाल्हि आहे तव्हां बि बीड़ी छिको था मूंखे सुठी ॻाल्हि नथी लॻे चवंदा हुया न जेकी आदत हूंदी माण्हू उहोई कमु कंदो न ऐं मुंहिंजी नानी बि ॾाढी सुठे स्वभाव जी हुई उहा बि सुबुहु शाम सतसंग ते पाठ पूजा ॾाढियूं कंदी हुई सभिनी सां आड़े पाड़े वारनि सां ॾाढो सिक मज़ो प्यारु हुयसि ऐं सभिनी खे आप आप करे ॻाल्हाईंदी हुई ॾाढो सुठो रिस्पैक्ट ॾींदी हुई असांजी नानी ॾाढी शांत स्वभाव जी हुई असांजी मम्मीअ खे सॼो ॾींहुं पुट पुट करे पुठियां घुमंदी हुयसि मूंखे ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो हुयो की असांजी नानी एॾी सुठे सुभाउ जी आहे